हलो मां जितेन्द्र रोहरा थो ॻाल्हायां जय झूलेलाल दादा दादा सिरूं खपंदियूं हुयूं तव्हां जो मूंखे इन्द्रा नगर लखनऊ में जी हा दादा फ़िलहाल त हिक ट्रक खपे थोरो अघ जो पुछणो हुयो दादा

दादा पहिरें त टे टे पहिरें त टे हज़ार सिरनि जी बि ट्रक ईंदी हुई न अच्छा त हिन में अव्वल वारी खपनि मूंखे दादा

जी थोरो कंस्ट्रक्शन जो कम हले थो हम्म अघु चौवीह हज़ार रुपया अघ त दादा थोरो तमामु थोरो वधीक लॻे थो हू हिक बार थोरो पतो कयो अघु कुझु वधीक लॻे थो हम्म जी दादा

हीउ मतिलबु कम हेड़ो आहे न कि छह मतिलबु छह हेड़ी मिले कि जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ थिए थोरी अॻिते हली करे कंप्लेन न अचे एक्चुली कि भई छह

दादा ओतिरो जी कंस्ट्रक्शन हा क कम हले थो एक्चुली थोरो घर में त उन हिसाब सां अञा फ़िलहाल हिकिड़ी घुराइणी आहे और पोइ अगरि खपंदी त वरी थी सघे थो हिक ॿ ट्रोली ॿियूं बि खपनि उहो एक्चुली कम जे मथां थोरो डिपेंड आहे कि केतिरो ठहे थो छोकि ॿ खां टे रुम जो एक्चुली थोरो हो आहे हा न बजट ॾिसबो कि अगरि टे कमिरनि जो बजट हथ में हूंदो त टे कमरा ठाहिरइबा छोकि अगरि बजट थोरो घटि थी वियो छोकि हिक कमरे जी लाॻत वरी अढाई खां टे साढी टे लख रुपए अची वेंदी आहे त थोरो हथ में मूंखे थोरो बजट ॾिसणो आहे त इन करे स्टार्टिंग जे लाइ अञा हिकिड़ो ई घुरायां थो अगरि थी सघे अॻिते अगरि कम आहे टे कमिरा ठहनि थी सघे थो मूंखे हिकिड़ी ॿी बि ट्रक घुराइणी पए त हूअ त पोइ जी जी

जी दादा

बराबरि नंढो भाउ सम्झी करे ई कुझु रेट ते रियायत करे छॾो दादा ॿियो छा जी

त जॾहिं ऑडर कंदुमि त केतिरो टाइम लॻंदो कॾहिं मिली वेंदी मूंखे

जी

हम्म अच्छा बस हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾो हे पेमेंट वग़ैरह कीअं किथे पहुचाइणी पवंदी पहिरें म माल अचण खां पोइ ॾई सघऊं था

न न जी फ़ोन चालू ई रहंदो मां कम्यूनिकेशन करे वठंदुमि ठीकु ठीकु चङु दादा हरि ओम मां जल्दी तव्हां सां ॻाल्हाए करे वरी फ़ोन कयां थो जी जी दादा जी बिल्कुलु

जी चङु भैया जी हा रस्तो आहे हा जी जी

न रस्तो सही आहे उनजी काई दिक़त काने रस्तो प्रोपर रस्तो आहे ठीकु हरि ओम दादा जी दादा जय झूलेलाल